كھانا بناتے وقت ميں اسٹيل يا سلور كے برتن استعمال كرتى ہوں كيوںكہ سلور كے برتن ميں كھانا اچھے سے بن جاتا ہے اور كٹلیرى كے ليے استعمال ميں لكڑى كے لكڑى كا چمچ استعمال كرتى ہوں کی سے كيوںكہ اس سے لكڑى كے چمچ سے اچھا بھنے جاتا ہے اچھا مزيدار پكتا ہے كھانا اور سلور كے برتن ميں بھى اچھے سے گل جاتا ہے اور اچھا مزيدار پكتا ہے